جی ہاں میں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتا سکتا ہوں میں میں نے دسویں کیا پرائیویٹ اسکول سے پھر میرا کہیں ایڈمیشن نہیں ہو پایا تو میں نے ایک سرکاری اسکول میں ایڈمیشن لیا جو کہ بہت ہی انٹریسٹنگ تھا وہاں کی وہاں کے بچوں کی حرکتیں ٹیچرس کے کارنامے گیارہویں کلاس تو میری ایسے ہی سمجھتے ہوئے نکل گئی مگر جب میں بارہویں میں آیا تو مجھے بھی مزہ آنے لگا اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں دسویں تک پرائیویٹ اسکول سے پڑھا ہوں تو میں اسٹوڈینٹ اچھا تھا جامعہ کالج جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ساؤتھ دلی میں ہے بہت ہی اچھا کالج ہے وہاں میں نے پالیٹیکل سائنس سوشیولوجی سوشل ورک اور بے اے پاس میں فارم بھرا تھا اور اتفاقاً میرا ان چاروں کورس کورسیز میں نام آ گیا اور مجھے انٹرویو کے لیے کال کیا گیا انٹرویو بھی میں نے کریک کیا اور ان میں سے پالیٹیکل سائنس بے اے پاس اور سوشل ورک میں میرا ہوگیا اور مجھے سوشل ورک بہت پسند تھا تو میں نے سوشل ورک میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے وہ میں پہلی سیڑھی سمجھتا ہوں میری کامیابی کی اس کے بعد پھر میں نے ایم ایس ڈبلیو کیا بی ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کیا اور بی ایڈ اسپیشل ایجوکیشن ایک سپمل بی ایڈ سے ڈفرینٹ ہے یہ ایک معذور بچوں کو پڑھانے کا کے لیے ہے اور میرا اسپیشلائیزیشن تھا جو نابینا بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھانے میں تو مجھے بریل اسکرپٹ سیکھنی تھی جس کو کہ ہم بریل لیپی بھی کہتے ہیں بریل کوئی لینگویج نہیں ہے وہ اسکرپٹ ہے جیسے کہ انگلش کی اسکرپٹ ہے رومن ہندی کی اسکرپٹ ہے دیو ناگری تو ٹھیک اسی طریقے سے نابینا بچوں کی اسکرپٹ ہے بریل لیپی بی آر اے آئی ایل ایل ای بریل لیپی اور سب سے مزے کی بات کہ جو میرے پروفیسر تھے وہ خود نابینا تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو پڑھانے میں اور ہمیں پڑھنے میں ہمارے اندر کی جو جو کویشچنس تھے وہ امڑ امڑ کے باہر آ رہے تھے اور وہ آرام سے بیٹھے مسکراتے ہوئے ان سبھی کویشچنس کا جواب دیتے جا رہے تھے اور ہمارے ڈاؤٹس کلیئر کرتے جا رہے تو بس میں نے بی ایڈ کیا ایم ایڈ کیا تو یہی میرا سفر تھا پڑھائی کا